दो हज़ार बाईस में और आगे भी एक किताब जो काफ़ी लोकप्रिय हुई काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया वैसे तो बहुत सी किताबें आई जैसे वाल्टन शाकसन द्वारा द कोट ब्रेकर और प्रिंसटन हिंना द्वारा द फ़ूड विंडस एक्सुली ऑर्डर पोर्ट्रेट द्वारा द पुस एवं सारा पीरियड्स द्वारा द सेनिटोरियम जैसी बहुत सी किताबें लोकप्रिय हुईं एवं बहुत पसंद किया गया जिनमें से एक में मिट हेंग द्वारा लिखी गई किताब द मिडनाइट लाइब्रेरी लाइब्रेरी जो कि काफ़ी बढ़िया थी पर अंग्रेज़ी में लिखी होने के कारण मैं सहजता से नहीं पढ़ पाई और इसी कारण मुझे पसंद भी नहीं आई और ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो हिंदी में हैं जो मुझे पसंद भी हैं और मेरे घर पर भी किताबों का संग्रह है मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है पर इंग्लिश की किताब होने के कारण यह थोड़ी कम समझ में आई और पसंद में भी नहीं आई